ہلو گڈ مارننگ سر سر کہے کہ ابھی جو میرا ایک پیسینٹ تھا آئی سی یو میں اس کو آپ جو بتائے تھے کہ ایک دوا دینی ہے ہاں تو وہ دوا جو ہے سو ہم دیے اور دینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیگ جو ہے سو آنکھ کھولا ہے اس کے بعد پھر بند کیا گویا کہ جو ہے سو پھر اس کے بعد ہم پلس ولس دیکھتے ہیں نبض وبض دیکھے ہیں ایک دم سب ختم ہو گیا تو ہم کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ انتقال کر گیا جی جی ہاں ہاں وہ سب سب کچھ سمپٹم جو ہے کسی طرح کی حرکت کوئی باقی نہیں ہے میرے سمجھ سے وہ انتقال کر گیا جی چلیے تھوڑا دیکھ لیجیے اوہ ہاں ہاں ہاں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو بھی یہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ڈیٹ کر گیا اوہ ٹھیک ہے تو ہم ایسے بات کر لیتے ہیں ادھر ہاں ہیلو کہیں ہاں وہ جو تھا وہ انتقال کر گیا اس کے لیے ہم سے نہیں ہو پائے گا آ کر کے تھوڑا سا کاغذی کاروائی اوروائی جو بھی ہو آفیسییل تھوڑا کروا لو اور پھر اس کو لے جا کر کے پھر جو کچھ معاملہ ہو سب کچھ کلیئر کر کے گھر لے چلنا ہے جی جی جی جہاں دس پندرہ منٹ میں وہاں سے چلو اس کے بعد جو ہے سو آ کر کے یہاں تھوڑا کر لو ہم سے ہو نہیں پائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سو تم اپنا چلو گے باقی جو ہے سو ہم تھوڑی دیر میں نکل دیں گے تم آ کر کے سب اپنا کر لو گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک جلدی آؤ